हैलो एजैंट साहब बोल्ला दे जी में कटरा दा जम्मू गेआ ते कंडक्टर नै मेरे कोला जादै किराया लैता ते कन्नै बदतमीजी कीती आं तुस आं जी उन्नी बीह् जी इस बदतमीजी बी कीती ऐ तुस ओह्दा एक्शन लैगे जां में होर उप्पर जाना पौना ठीक ऐ अंजी आं बदतमीजी बी कीती ऐ अच्छा ठीक ऐ जी जी ठीक ऐ ठीक ऐ